जी मेरे जीवन में हिंदी में बोलते समय जब मैं टेंथ क्लास में थी और हिंदी सब्जेक्ट का मेरा पेपर था उस समय में हिंदी विषय का एक निबंध आया था वह निबंध का नाम था विज्ञान के चमत्कार उस विज्ञान के चमत्कार वाले निबंध में जो हिंदी जो शब्द थे उसके उपयोग करने में वह निबंध को लिखने में मुझे बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा था और मैं उस निबंध को अच्छे से नहीं कर पाई थी और वह पल मुझे आज भी याद है कि मैं उस निबंध को पूरा नहीं करने के कारण दसवीं क्लास में मैं हिंदी सब्जेक्ट में फैल हो गई थी यह मेरे जीवन का बहुत ही बुरा यादगार पल है